فائیو ڈیٹس یہ ہیں پہلی پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا دوسرا آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو پورے بھارت میں نوٹ بندی ہوئی تھی پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند کر دیئے گئے تھے تیسرا چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہمارا سمودھان لاگو ہوا تھا چوتھا بھارت میں پہلا لاک ڈاؤن تیئیس جنوری دو ہزار بیس کو لگایا گیا تھا پانچواں دو اکتوبر اٹھارہ سو انہتر کو گاندھی جینتی کے طور پر منایا جاتا ہے